हलो उबर मूंखे गाॾी जी जरूअत हुई मूंखे हितां खां कटनीअ खां जबलपुर वञिणो हुयो त तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी गाॾिनि जी सुविधा असांजे लाइ थी सघंदी ऐं ए सी वारी गाॾी हूंदी त उन लाइ तव्हां ॿुधायो घणो किरायो लॻंदो या केंसि ताईं घणो समय लॻंदो सुविधा असांखे ॾाढ सुम्हण सुठे नमूने खपे पोइ जेकि तव्हां वटि उह सुविधा हुजे तव्हां असांखे ॿुधायो